जी मैं अम्बे इंस्टिट्यूट से बोल रहा था मेरे इंस्टिट्यूट में न मुझे इलेक्ट्रिशियन का वर्क करवाना है थोड़ा रेनोवेट करवाना है कहीं कहीं बिजली खराब है और कुछ फे़न के स्विच वगैरह खराब है तो मुझे वो रिपेयर करवाना था तो आप क्या चार्ज लोगे मैडम कैसा क्या चार्जेस है आपका जी जी

जी मुझे क्या है एक कमरे में पूरा लाइट का फ़िटिंग करवाना है फ़ेन का फ़िटिंग करवाना है प्लस ए सी का फ़िटिंग है और एक दूसरे कमरे में सिर्फ टी वी और ए एल एल ई डी वर्क वगैरह लगवाने हैं और सी सी टी वी कैमरे का काम है अभी इतना वर्क है तो आपके कितना चार्ज लोगे वैसे आप

मैडम कुछ चार्ज कम कीजिएगा न कोई चार्ज कम कीजिएगा न काफ़ी चार्ज हो रहा है क्योंकि हमें और भी काम पड़ेंगे आपसे और रेनोवेटिव करवाने का बहुत बहुत सारा काम पड़ते रहता है तो जो आप बीस हज़ार बोल रहे हैं उसका थोड़ा कम कीजिए अठारह हज़ार कर दीजिएगा और फिर आपको यहाँ पर आ कर साइट पर आ कर आप काम भी देख लीजिएगा है न और काम देख कर फिर उस हिसाब से बता दीजिएगा और मैं आपको पेमेंट है न केस कर दूंगा केस पेमेंट दे दूंगा

और कन्टिन्यू में हमें ऐसे काम की जरूरत पड़ते रहती है आप इलेक्ट्रिशियन का काम करते हो आपका नाम सुना है काफ़ी अच्छा नाम है काफ़ी अच्छा काम भी करते हो आप तो थोड़ा सा हमको हेल्प हेल्प कीजिएगा मैडम है न जी जी ये काम हमें परसों के दिन से शुरू करना है परसों से काम शुरू कर दीजिएगा तो हमारा काम जो पेंडिंग है वो कम्प्लीट कर दीजिएगा ताकि हमें बहुत सारी दिक्कत को सामना करना करना पड़े और आप कन्टिन्यू कन्टिन्यू ऐसा काम करोगे तो हम बहुत सारे काम आपको दिलाते रहेंगे है न

परसों के दिन बीस तारीख है बीस तारीख को आइएगा मैडम है न करवा दीजिएगा ओके मैडम धन्यवाद